اترپردیش میں تعلیم کے شعبے میں کام کرنے کے لیے آج بہت سارے اہم مواقعے بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ بہت سارے چیلنج بھی ہیں جیسے اترپردیش کے تعلیمی شعبوں میں کام کرنے کے لیے سب سے اہم تو ایک استاد کی ڈیوٹی ہی ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے تعلیمی شعبوں میں استاد کا کام ہوتا ہے جو کہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اس کے علاوہ اسکول کے کلاسوں میں یا تعلیمی اداروں میں کلاسز کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کچھ لوگ مہیا ہوتے ہیں یہ بھی ایک کام ہے اس کے علاوہ وہاں پر اب تو ہر تعلیمی ادارے کے اندر سی سی ٹی وی کیمرہ بھی موجود ہیں تو اس اس کے لیے بھی کام کرنے کے لیے بھی وہاں پر موقعے موجود ہیں اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں بھی اب تعلیمی اداروں میں سکھائی جا رہی ہیں جیسے سوشل میڈیا لرننگ اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑے جو چیلنج ہیں اترپردیش کے تعلیمی شعبوں میں ان میں سے ایک انٹرنس ایگزام ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انٹرنس ایگزام کو کروانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس کے علاوہ اینڈ لیس پیپر ورک اینڈ لیس پیپر ورک کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارا کاغذی کام ہوتا ہے جس کو نپٹانے میں بہت ساری محنت لگتی ہے